हांवें एक नीव मोबायल घेतिल्लो मोटोरोला कंपनीचो पयलीं म्हाका तो खूब बरो दिसलो रिविव्ज बी ताजे खूब बरे आशिल्ले म्हूण हांवें तो घेतलो कॅमेराय वन झिरो एट मॅगापिक्सल आशिलो म्हणून घेवया म्हणलें घेवन पळयलो कॅमेरा बरो आशिलो डिस्प्लेय व्हडली आशिल्ली फोनूय करता पळय तेंवूय बरें जातालें हँगूय जायनाशिल्लो सगलो फोन बरो आशिल्लो बरो चल्लो स म्हयने सुमार सारको स्मूथ फोन चल्लो कांयच प्रोब्लम येवंक ना फोनाक काय बरो आशिल्लो डिस्प्लेय बी व्हडली आशिल्ली म्हणून म्हाका बरें जातालें विडिओ बी काडूंक बरें जातालें की विडियो काडपाक क्लियर येतालें सगले बरें जातालें आनी फोन सुद्दां केलो जाल्यार विडिओ कॉलाचेर सुद्दां समोरच्या मनशाक क्लियर दिसतालें पिक्चर बरें दिसतालें एका वर्सान एका वर्सान असो एक वर्स सुमार जालो फोनाक तरी बरो आयलो म्हाका दिसलें आतां हो फोन कंपनी बरी आसी म्हणून सो बरें दिसलें म्हाका आनी मागीर फोन आतां कॅमेरा बी बरो आशिल्लो ताजो खूब बरो आशिलो आनी फोन म्हाका मोटोरोला कंपनीचेर पयलीं विश्वास नाशिल्लो मातसो सो हांवें फोन यूज करपाक लागलो पळय तेन्ना म्हाका दिसलें की ना बाबा मोटोरोला कंपनी ही खरीच बरी आसा म्हाका लोक सांगताले की कंपनी बरी ना ती मोटोरोला खंयचो फोन घेता गो तूं म्हणून पूण हांवें घेतलो पळय तेन्ना म्हाका कळ्ळें की ना बाबा कंपनी खरीच बरी आसा म्हूण इवन ताजें हें बी आनी फोन ताजें रेम बी सिक्स जी बी रॅम तरी सवाय फोन ताजे सो ते खातीर म्हाका तो खूब बरो असो दिसलो फोन आनी आनी म्हाका खूब आवडलो तो फोन म्हाका अशें दिसता आतां कोणाकूय जर सांगलें म्हाका विचारलें जर कोणेंय खंयचो फोन घेवपाचो गो काय म्हूण जाल्यार हांव सांगतलें ताका मोटोरोला कंपनीचो घेवपाचो फोन म्हणून तोच खूब बरो आसा म्हणून फोन सद्द्याक कित्याक मार्केट प्रायस पळोवंक वचत जाल्यार आय फोन तूं घेतलें जाल्यार खूब पयशे जाय तुका आनी तातूंत कॅमेरा बी तुका बरो जाय जाल्यार आय फोन तूं घेवंक वचत जाल्यार खूब पयशे जाय पडटले पूण तितले पयशे सगल्यां कडेन आसना न्हय सो हो मोटोरोला कंपनीचो फोन सवाय भितर बरे सगले फिचर्स मेळटा कॅमेरा बरो मेळटा कॉलिंगूय मेळटा डिस्प्लेय व्हडली मेळटा बॅटरीय ताजी खूब बरी येता एक दीस चार्ज करीत न्हय फूल बॅटरी चार्ज करीत न्हय फूल दीस तुका एक दोन दीस फोन बरो जाता चार्ज करपाची गरजूच पडना सो बॅटरीय बरी आसा ताजी व्हडली आसा सो बॅटरीचोय कांय प्रोब्लेम आसना तशें खूब बरो आसा फोन म्हाका खूब आवडलो